جی ہاں نے تصویریں لینے کے لیے اپنے گاؤں کے ارد گرد کی جگہوں کا سفر کیا ہے ہندوستان کے وہ تاریخی مقامات ہیں جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہ ہے آگرہ دلی علی گڑھ وغیرہ وغیرہ جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں جاؤں اور جیسے تاج محل قطب مینار جامع مسجد لال قلعہ ان سب کی تصویریں کھینچوں اور ان میں ایڈیٹنگ کروں تاکہ لوگ دیکھیں اور متأثر ہوں اور ان لوگوں کو وہ دیکھ کر خوشی ملے تو یہ سب ہونے کے بعد مجھے بھی بہت خوشی ملے گی کیوں کہ میں نے ان میں ایڈیٹنگ کی ہوگی اور لوگ اس سے متأثر ہوں گے